جی السلام علیکم ورحمتہ اللہ جی جی میں بات کر رہا ہوں مدھوبنی سے جی اس لیے مجھے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے وہ مجھے لینی تھی جی کون سا لیپ ٹاپ بہتر ہوگا جی جی وہ دو کمپنی ہے نا ایک ڈیل ہے اور ایک ایچ پی کا ہے جی ان دونوں میں کون سا بہتر رہے گا اچھا اچھا ڈیل کا بہتر رہے گا نا جی جی جی ہاں تو میں نے دونوں کی قیمت کے بارے میں جاننا تھا جی جی وہ ڈیل کی تھوڑا سا اسپیڈ کے مقابلے میں کم قیمت ہے نا جی جی وہ میں دیکھ رہا تھا تو میں یوٹیوب پر بھی اس کو دیکھا ہے کہ ڈیل کا بہترین لیپ ٹاپ رہتا ہے اور اس کی مضبوطی بھی کافی ہوتی ہے اس کے اندر اور اسپیس بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہینگ بھی نہیں کرتا جی جی یوٹیوب پر وہ سب میں نے دیکھا ہے جی جی اور قیمت بھی ایچ پی کے مقابل میں ڈیل کا تو بہتر ہی رہتا ہے جب وہ یوٹیوب والے نے بتا دیا تو اچھا ہی رہے گا جی جی ہاں ہاں جی جی آپ کے حساب سے کون اچھا رہے گا جی جی ہاں ہاں ہاں بہتر ہی یہ ہے کہ ڈیل کا لیے آ جائے جی جی اچھا اچھا جی جی ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں کیا ہاں جی جی وہ ڈیل ہی کا میں اوکے کر دیتا ہوں ڈیل ہی کا بہتر رہے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے اوکے اوکے